صبح بخیر ڈاکٹر مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے کل رات کھانے کے بعد پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے اچھی نیند نہ آ سکی مجھے یقین نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے درد کافی تیز ہے اور میرے پیٹ کے اوپری حصے میں مرکوز ہے مجھے کل رات تھوڑی متلی محسوس ہوئی لیکن حال ہی میں میری آنتوں کی عادات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے نہیں میرا رات کا کھانا بہت عام تھا اور میں نے کچھ بہت کچھ بھی غیر معمولی نہیں کھایا ٹھیک ہے میں کافی مقدار میں سیال پانی پینے کو یقینی بناؤں گا کیا مجھے کسی سنگین چیز کے بارے میں فکرمند ہونا چاہیے سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب میں اپ اپنے علامات کے قریب سے نگرانی کروں گا کیا اس دوران میں درد یا تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں شکریہ ڈاکٹر عمار میں آپ کے مشورے کی تعریف کرتا ہوں میں اپنی علامات پر نظر رکھوں گا اور ضرورت پڑنے پر رابطہ کروں گا شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا دن اچھا گزرے